ہاں میں ایک یادگار واقعہ بیان کر سکتا ہوں جوکہ ابھی کچھ وقت پہلے ہی گزرا ہے یہ واقعہ کھیل سے متعلق ہے کہ میں نے کس طریقے سے کرکٹ گراؤنڈ میں جا کر انڈیا اور آسٹریلیا کا ٹیسٹ کرکٹ میچ اپنے لائیو آنکھوں سے دیکھا میں کس طرح سے شائن بنا ایک ایسے میچ کا جس میں ہندوستان کی کرکٹ ٹیم اور آسٹریلیا کے کرکٹ ٹیم ایک ساتھ کھیل رہی تھی یہ تجربہ یہ واقع واقع ہی میرے لیے بہت دلچسپ ہے میں نے اپنی آںکھوں سے اتنا بڑا گراؤنڈ جس کو ہم ہمیشہ ٹی وی پہ دیکھتے تھے وہ کھلاڑی مشہور کھلاڑی جو ہم ہمیشہ ٹی وی پہ دیکھتے تھے ان کو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اس کھیل کو اپنی آنکھوں سے دیکھا اس کھیل کو تجربہ کیا اور بہت دلچسپ رہا یہ واقعہ جب میں نے کھلاڑیوں کو دیکھا ان کی کھیل کی اپنی جو طریقے تھے اس کو دیکھا اپنی آنکھوں سے الگ الگ لوگ دیکھے جو ایک گراؤنڈ کے اندر اتنے بڑے میدان میں کس طریقے سے شائن بیٹھے ہوتے ہیں اور میچ دیکھ رہے ہوتے ہیں اور پھر تالیاں بجانا اپنی ملک کی ٹیم کو سپوٹ کرنا ہمدردی دکھانا یہ سبھی چیزیں دیکھی کرکٹ میچ دیکھنے کا واقعہ بہت یادگار ہے اور بہت اچھا رہا